मां स्विगीअ ते हिकिड़ो खाधे जो ऑडर ॾिनो हुओ ऐं हुन जो पेमैंट कयो हुओ पर मूंखे खात्री कोन्हे के मुंहिंजा पैसा जेका मां ॾिना हुआ उहे बराबरि विया आहिनि की कोन्हनि त तव्हां हिकु दफ़ो एप या वैबसाइट खोले करे ॾिसो की मुंहिंजा पैसा तव्हां वटि पहुचिया आहिनि की न